सिंधीयुनि में त ॿहिराणा साहिब चालीहा ऐं चेटीचंड जाम सुठे नमूने मंदिरूनि में बि मल्हायां वेंदा आहिनि ऐं सिंधी भाषा सिंधी सभ्यता ऐं सिंधी संस्कृति जे लाइ हीअ जाम ज़रूरी बि आहे की मंदिरूनि में भॼनु कीर्तन सिंधीयुनि में थिए प्रार्थना जेका बि थींदी आहे हूं सिंधी में थिए बल्कि मां त चाहियां थो की सिंधीयुनि जा पंहिंजा सिंधी मंदर वधीक में वधीक हुजनि खपनि